दौड़ना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है जब हम जो है सुबह गए बचपन दौड़ते थे तो शुरुआत में धीरे धीरे दौड़ते थे बाद में गति को तेज़ किया है और मुँह से साँस न लेनी चाहिए इसमें जो है नाक से साँस लेनी चाहिए हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे जो है सर थे वह हम लोगों सब को एकत्रित करते थे ग्राउन्ड पर और सभी व्यक्ति और सभी बच्चों से पहले कहते थे कि शुरुआत हमेशा जो है धीरे से ही करनी चाहिए अगर यदि आप तेज़ दौड़ेंगे तो आपकी साँस जल्दी फूलने लगेगी इससे आपकी जो है स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है आपको हमेशा जो है धीरे ही दौड़ना चाहिए धीरे दौड़ने कई फ़ायदे होते हैं जब उसके बाद हम लोग जो है सुबह सुबह उठते थे तो हम तीन दो तीन लोग जो है ग्राउन्ड पर दौड़ने के लिए जाते थे तो शुरुआत में तो हमें उनके बातों का विश्वास नहीं हुआ तो हम लोग जो है जल्दी स्पीड में स्पीड में दौड़ने लगते थे इससे क्या होता था कि हम लोगों की जल्दी साँस फूल जाती थी और ज़्यादा दौड़ भी नहीं पाते थे एक किलोमीटर दो किलोमीटर के ऊपर नहीं हो पाता था लेकिन फिर उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया धीरे धीरे एक चक्कर दो चक्कर ऐसे करते करते करते करते जो है फिर हम लोगों की स्पीड जा कर के करीब करीब तीन चार पाँच किलोमीटर के आसपास हो गई थी हम एक बार में दौड़ लेते थे और साँस में ज़्यादा दिक्कत नहीं करती थी तो तो इससे जो है सबसे बड़ी निष्कर्ष यही निकलता है कि जब भी आप दौड़ने जाए तो शुरुआत में जो है ज़्यादा दौड़ने की कोशिश ना करें ज़्यादा तेज़ दौड़ने की कोशिश ना करें और आराम धीरे धीरे से दो दौड़ें और सूज़ का भी जो है अच्छे सूज़ का प्रयोग करें क्योंकि दौड़ने के लिए जो है सूज़ भी एक इम्पॉर्टेन्ट रोल अदा करते हैं यह आपको जो है दौड़ने के लिए अच्छे जूते आपके पास नहीं है तो भी आपको दिक्कत होगी हल्के जूते लें और उन उनको पहन कर जो है दौड़ें दौड़ने से पहले जो है आपको वॉर्म अप करना बहुत ज़रूरी है यदि आप वार्म अप नहीं करते हैं सीधे दौड़ने जाते हैं तो उससे भी आपको दिक्कत होगी दौड़ने के कई फ़ायदे हो सकते हैं आपके लिए दौड़ने से आप फिट भी रहते हैं दौड़ना ज़रूरी भी है अभी अगर निरंतरता से आप दौड़ते रहते हैं फिट रहते हैं तो भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की फोर्स की नौकरियों में आप जो है बहुत आसानी से भी इसको क्लियर कर सकते हैं उसके लिए दौड़ना बहुत ज़रूरी है और रोड पर दौड़ने की कोशिश ना करें दौड़ना है तो किसी ग्राउन्ड पर दौड़ें और उस ग्राउन्ड पर दौड़ें जिसमें गड्ढे कम हों थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा गड्ढे हो अगर आप दौड़ते हैं और आगे उसमें कोई गड्ढा वड्ढा पड़ जाता है तो आपका पैर हो सकता है आपके दिक्कत भी हो सकती है तो आपको जो है धीरे से दौड़ना है सही जगह पर दौड़ना है ग्राउन्ड सही होना चाहिए जगह सही होनी चाहिए और क्या बोलते हैं उसको कि धीरे धीरे दौड़ना है और साँस पर नियंत्रण रखते हुए कि धीरे धीरे ही दौड़ें ज़्यादा तेज़ ना दौड़ने की कोशिश करें उससे आपकी साँस भी फूलने लगेगी और दिक्कत भी कई कई सारी हो सकती हैं और एकदम से स्पीड जैसे यह टारगेट लेकर के ना चलें कि एक ही दिन में और पाँच किलोमीटर छः किलोमीटर दौड़ना है शुरुआत धीरे से करें उसके बाद निरंतरता बनाए रखें और आपकी स्पीड बढ़ भी जाएगी इससे